چھبیس، ایک، انیس سو سیتالیس دو پانچ دو ہزار دو دس دو سن انیس سو پچاس ستائیس سات دو ہزار تئیس ایک پانچ اٹھارہ سو ساٹھ